आङो बिबारखौ गुबुननि बागाननिफ्राय मोजां मोजां बिबारफोर नुयोब्ला बिसोरनियाव दालाय दालायखौ बिनानै न'नि लांदां जायगा खालामनानै आङो बे बिबार लाबोनाय दालायफोरखौ थुनानै होयो थुना होखांनायनि उनाव दै एसे एसे सारस्रो सारस्रो होनांगौ होमब्लानो बिबारा मोजाङै थांबोयो बिनि उनाव आङो बेनि उनाव आङो जोंनि खाथियाव मोनसे नारसारि दङ गौरां नारसारि बे गौरां नारसारिआव गोबां रोखोमनि बायदिसिना बिबारफोर दङ बे बिबारफोरखौ लांनानै आङो माखासे बिबारफोरखौ लांनानै समायना समायना बिबारफोरखौ लांनानै आङो माखासे खाथिआवनो जोंहानि खाथिआवनो दाब फानगिरि फानगिरि दा फानगारि फानग्रा दखानदारफोरनिफ्राय दाब लांनानै आङो बे दाबाव बिबारफोरखौ दाबखौ दाबाव हाखौ जावखांना होनानै नारसारिनिफ्राय लांनाय बिबारखौ बे दाबाव थुनानै थुनानै माने गायनानै होयो आरोखि गायना होखांनायनि उनाव बिबारा दै लुफा लुफा होनानै होयोब्ला समायना जाबोयो आरो बिबारा नायनो मोजां समायना जाबोयो लांदां जायगा खालामनानै बिबारखौ गायनो नांगौ हाग्रा बारि खालामनो नाङा बिबार दोनोब्ला हाग्रा बारि थादेरोब्ला नायनो समायना नुआ बिनिखायनो लांदां खालामनानै बिबारफोरखौ दाबाव गायनांगौ दाबाव गायजायो बिबारखौ जोङो हायावनो थुनानै गायनांगौ बिनि उनाव जोङो दै होफा होफा आबादा खालामफा खालामफा खालामना खालाम खालामो खालामखांनायनि उनाव नोङो खालामनायनि फिथाइखौबो जोङो मोनो मानो होनोब्ला आबाद खालामखांनायनि उनाव बिबारा बारोब्ला समायना जाबोयो समायना जायोब्ला बयबो नायनो मोजां नुयो आरो जायगाखौबो समायना खालामफायो बेखायनो बिबारखौ बिबार गायोब्ला बिबारखौ गायनो बानो नाङा बिनि उनाव आङो आबादबो मावो आबादखौ जेन'बा आङो दा समाव आङो आबाद मावनाया फोरला जिंखा दङ फोरला जिंखा दङ फोरला जिंखा गायनानै आङो आं बैसां होनो हायाब्लाबो गुबुनखौ बैसां होहोनानै आङो फोरला जिंखाखौ आबाद खालामनानै आंनि फोरला जिंखाखौ मोनजानाय जायो बिनि उनाव आङो जोगोनाद दा बोथोरनि जोगोनाद खुमब्राबो गायदों जोगोनाराबो गायखांनायनि उनाव जोगोनादखौबो बैसां होनां होनांगौ बैसां होनानै मोजाङै आबाद लायोब्ला जोगोनाद फिथाइआबो गोबां थाइयो गोबां थाइखांनायनि उनाव जों जोगोनाद फिथाइखौबो ओंख्रि मोनजायो बिनि उनाव जोङो खुमब्रा खुमब्राखौबो जों गायखांनायनि खुमब्राखौबो जों गायनांगौ गायखांनायनि उनाव जोङो आरो नेक्स्ट जावखांनानै खेबसे गायस्लायफिनबावोब्ला मोजांसिन जायो बेखौबो आरो नोङो बैसां होनांगौ बैसां होयोब्ला खुमब्राखौबो आङो बैसां होदों खुमब्रायाबो मोजाङै थाइहांबोगासिनो दङ बे थाइनायखौबो आराम ओंख्रि मोनजागोन उनावहाय सुबिदा जागोन मैगं आबाद मावनायाव आङो मैथाबो खुयैदों मैथा बांगाल मैथा गोजा मैथा बांगालाबो जाजाबाय मैथा गोजायाबो मोनजाजोब्बाय बिसोरखौबो हाग्रा फुना होनांगौ हाग्रा फुना होयोब्ला जोबोर मोजां जाबोयो आरो मैथा बांगालाबो नों हाग्रा फुना होनाय होयोब्ला मैथा बांगालाबो एम्फौ एनला जानो हाया आंनि मैथा बांगाला जोबोद मोजाङैनो जानानै दङ मैथा बांगालाबो आंना लांदाङै फोसाबनानै दोननायखाय दासान्दि आंनि मैथा बांगालाबो जेबो जायालासे मोनजागासिनो दं मैथा गोजायाबो बेबायदिनो हाग्रा फुना होनानै लांदां जाना लांदाङैनो मोजाङै आबादा थांनानै दङ बेखौ नों गोबाव सम जानो हायो बा आंबो गोबाव सम बाहायनानै मोनजागोन आबाद मावनायनि बिथिङाव आबादखौ आबाद खालाम आबादखौ मावनानै नोङो आबाद खालामोब्ला आबादनि फिथाइखौबो मोननो हायो बेखायनो आबाद मावनायखौबो बानानै थानो नाङा मानो होनोब्ला नोङो आबाद मावनायाबो नोंनि सायाव गोबां हेफाजाब होयोब्ला आंनि आबाद मावनायाबो आंनि सायाव गोबां हेफाजाब होगोन आरो आंनि जिउ खुंनाय आरो आंनि थांना थानायनि लामायाव आंखौ सुबिदा होगोन